गोंयान नॅशनल गेम शो जाता नॅशनल स्टेडीयम आसाय जायत कोडीन जाय जाय मेजर स्टेडयम व्हडलो स्टेडयम जाय तो नेहरू स्टेडीियम मडगांव तर स्टेडियमाचेर जाय स्टेडियमाचे वास्को आसा पणजे आसा गेमी फुटबॉला चड जाताय क्रिकेट केन्ना जाता क्रिकेट एस्टेडियम दुसरो आसता गेम नॅशनल लेवलाचेर आय आय एस एल आय पी एल आय आय एस एल आय पी एल आय ए एल खेळटाय सगळे इंडिये गेमी खेळटाय तिगां गोंयेताय लिगे प्रमाणे तातूंत प्लेयर नॅशनल आसाय आनी फॉरेन प्लेयर आसताय फॉरेन प्लेयर आसा गेम्यो भायल्यो गेमी येताय आवटसायड गेमी समामटायम्स एक कि्र टोर्नामेंटाचाची येताय मेन टोर्नामेंट कसलो तो चोवपाचो खेळपाचें ते नेहरू स्टेडियमाचे चडसो एंगेज आसता बूकच पडटा भगे माटो जाल्यार आ लीग जायत लीग लीग गेम हांयें गोंया लीग लीग लागून तो बूकच पडटा स्टेडियम आ आ यल आय एल लीग ज मोस्ट भायल प्लेयर हाट चड हेताय

आय ए आल गेमी लिगेची गेमी लोक चड जाता पयली पयलीचो सारको लोक चोड जातात आतां मात्श कमी जाता